हलो इहो गोल्डन स्टील्स अप्लाइन जो नंबर आहे सेठ मां न हाणे सॼो घरु रेनोवेट करायो आहे पंहिंजो त हुन घर लाइ न मूंखे टी वी फ्रिज ऐं ए सी वग़ैरह खपे त मशीन वशीन बि खपे गॾु हा सेठ ब्रैंड कहिड़ी सुठी ब्रैंड कहिड़ी अथव तव्हांखे सुठी न सेठ सोनी न न सेठ टी वी अगरि सुठी हुजे त सोनी कीअं वधे सोनी वधे की न सैमसंग वधे अच्छा त सैमसंग जी हिकु टी वी हले उहा त हलंदी सेठ सेठ पंजाहु इंचनि जी टी वी ईंदी आहे सेठ पंजवंजाहु इंच आहे हिकु हा सेठ घणे घणे पवंदी उहा कैश ते घणे पवंदी कार्ड ते या त ई एम आइ सिस्टम सही मिली वेंदव सिस्टम सेठ कैश ते घणे पवंदी या क्रेडिट कार्ड ते घणे पवंदी अच्छा अच्छा सेठ त हले क्रेडिट कार्ड ते सेठ वॉशिंग मशीन एल जी एल जी कंपनीअ जी सुठी लॻंदी सेठ सुकाइण वारो हिक में ई खपे हिक में ई सेठ ॾेढु सौ लीटर वधीक न फ्रिज फ्रिज एल जी कंपनी उहा बि एल जीअ डबल डोर खपे हा न न साढी टे सौ लीटर सेठ फाइब स्टार रेटिंग खपे न कःईड़ी ॻाल्हि था कयो तव्हां बि ऐं ए सी ए सी अथव ओ जन ओ जनरल ओ जनरल जी क्वालिटी कीअं आहे तव्हां ॿुधायो सेठ हिननि सभिनि जा अगरि अमाउंट त सभिनि जो क्रेडिट कार्ड हिक में ई हणी सघंदा आहियो कि न सभिनि जो अलॻि अलॻि थींदो त सेठ मुंहिंजी सम्झो क्रेडिट कार्ड जी लिमिट ई पंज लखु आहे त सामान घणे जो पवंदो घणो टोटल थी सघंदो आहे सेठ सभिनि जो टोटल ॿुधाइ छॾियो न त मां हेड़े हिसाब सां ॿुधायांव हा सेठ

हा सेठ न न सेठ ॿ ॿ टन ॿ टन ए सी ॿ टन स्पीड हा न न स्पीड स्पीड खपे साहिबु

साहिबु सतटीह करे छॾियोसि न हले ठीकु आहे सॼो बिल ठाहे मोकिलियो डिलीवरी एक्स्ट्रा वठंदव की न इन में ई इन्क्लूड आहे ठीकु आहे साहिबु त मूंखे उल्हासनगर पहिरें में ई छॾे वञो न डिलीवरी करे वञो त मां ॾेई थो छॾा हा ठीकु आहे साहिबु अचांव थो त मां पेमेंट करे थो छॾियांव कार्ड हणी करे त बाकी जेको बि जे डिलीवरी हूंदी उहा मां कैश ॾेई छ्ॾीदोमांव जेकी डिलीवरी चार्जिस हूंदी ठीकु आहे साहिबु हले साहिबु धन्यवाद